पाहुन घरमे आबै छै ओकर स्वागतके एहि तरिकाके करल जाइ छै पहिले आबै छै पयर गोड़ वोड़ धोये छियै तब गोड़ वोड़ धोलाके बाद बिस्तरपर बैठाबै छियै तब पानि उनि देइ छियै पानि उनि देलाके बाद मम्मी चाय बनाबै छै तऽ पाहुनके दै छै चाय वुइ पिआ चाय बिस्कुट सब नाश्ता वास्ता खिलाइके तब खाना वाना बनाबै छै खाना वाना बनाकऽ तब पाहुनके दै छै सेवा पानि करै छै ओकरा साथे जे आबै छै दोस्त सब ओकरो सेवा पानि करै छै चाय पानि बिस्कुट विस्कुट खानामे खाना खियाबै छै तऽ जेबैके विदाइके समयमे जे देबैके होइ छै से दै छै कपड़ा वपड़ा जे देबैके होइ छै से दै छै आओर हाथमे भी कुछ देबैके होइ छै कि साथे भी आबै छै कोइ तऽ कहै छै हँ हमरामे हमर कुटुम्ब बहुत अच्छा छै से बहुत अच्छासँ सेवा सेवा उवा करलो हँ अहाँ अहाँके अहाँके घरे आके बहुत खुशी मिललक हऽ अहाँ बहुत अच्छासँ खियैलियै है पिअलियै है बैठेलि है बहुत अच्छासँ सेवा करै छी अहाँ बहुत खुशी रहै हमे भी खुशी रहै अहाँ अहाँ खुशहाल रहब तऽ हमहुँ खुशहाल रहब बहुत अच्छा नीक लगै छै

अहाँ सब परिवार मिल जुलके रहब बहुत अच्छासँ लगै छै हम बहुत खुशीसँ जाइ छी कुछ कुछके दिक्कत नहि बहुत अच्छासँ सेवा पानि मान दान खान पान सब अच्छासँ मिललक